आँय अन्दर जो अन्दर मुर्गीके पोसय छै मुर्गीके पोसके दाना दै छै खिआबय छै तऽ ओकराके बेचय छै तब काटिके खाइ छै बहुत मेहनतसँ पोसय छै मुर्गीके राखय पड़य छै दाना तना खिआ कऽ पोइस कऽ आओर तब जाकऽ बेचय छै तब बेचके तब खाइ छै सब एकदम खाना सब कोइ खा रहल छै मुर्गीके सफियानासँ राखय छै तऽ खाइ छै बेचके दिन गुजारा काटय छै की करबय मुर्गी मुर्गाके सबके अथी छै खिआबय पियाबय पड़य छै घर बनाबऽ डिब्बा या ने कीनके तब पानि धऽ दाना धऽ आओर तब जाकऽ पोसय छै बढ़य छै पालय छियै तब जाकऽ बढ़य छै तब बेचय छै काटि कऽ खाइ छै लोक सब इएह अर की करतइ इएह सब करय पड़य छै बहुत काम कऽ देखऽ पड़य छै ओहोमे साँप अबय छै आब जाली बनाबऽ घर बनाबऽ घेरऽ तब मुर्गा मुर्गीके पोसय आओर नहि तऽ खा लै छै ओनेसँ चलि आबय छै ओ खिखीर आबय छै खिखीरो खा लै छै कोनोटा कनिओटा बिल रहय छै घुसि जाइ छै बहुत कठिनसँ पोसय पड़य छै की करबय सब कते बलते हेतय होलय आरो